म्हजो आवडटो म्हयनो जून आसा कारण ह्या म्हयन्यांत गोव्यांत पावस सुरू जाता जी जमीन हुनाच्या वोतान तापेल्ली आसता ताका पावसा खातीर थंडाय मेळटा आनी जीं झाडां खरपून मेल्लीं आसता तांकां नवीन पालवी येता सगळी कडेन हिरवेगार जाता आनी हें सगळें पळोवन पळोवपाक खूब सुंदर दिसता पावसा खातीर शेतकार शेती करता आनी देशा खातीर धान्य तयार करता पावस आमच्या देशा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा पावसा खातीरूच आमच्यो न्हंयो आनी बांयो ज्यो सुकिल्ल्यो आसता त्यो परत व्हांवपाक लागतात आनी ह्याच सगळ्या कारणा खातीर म्हाका पावस खूब आवडटा आनी पावसाचो म्हयनो जो आसा तो म्हाजो आवडटो म्हयनो आसा